हॅलो आं कशी आहा चललां कितें चललां तें देव जाणा पूण चललां

सामकें तर तीं मार्टां आनी घातलां आनी आमचे थंयसर धाकटे भुरगे खाली चॉकलेटी घेवपा म्हण येता आनी कित करपाचें देव जाणा

आं तेच म्हणून हय तेंत चललां आनी लोक बी येता गिरायक जाता

सामकें सामकें सामकें हय आनी हांगा आमचें सप्लायर येवन येवन बोवाळ घालून वयता आनी तुमकां कांय नाका सामान कांय नाका कोण गिरायकूत पडना म्हणून कसलें सामान व्हरून घेवपाचें आमचें सप्लायरा कडसून सामकें हातीन पयसो सुद्दां आसना कितें घेतली बी म्हणून आपूण जावन घेतली म्हणून सप्लायरांचे आनी डिफरंट पयशे दिवपाचे आसता सामकें म्हटलें खरें तर बेज्जार येयलो म्हाका कोण गिरायक ना दीस रात थंय बस शॉपाचेर लोकांची वाट पळय कोण येयत ना हय बोवाळ मारता मागीर हय सामकें आनी थंयसर सिल्वर स्पून म्हणून घालून दवरलां आनी किदें बीग बास्केट म्हणून किदें घालून दवरला आनी आमचें हॉटेल लोकूत येवपाचें बंद जालां थंयसर किदें म्हणून विकपाचें आमच्यांनी पयशे म्हणून खंय हाडपाचे सप्लायरांक दिवपाक घेवपाचें म्हण आं ब्लिंकीट म्हणोन आहा सामकें हय लोकांचे बी एक एक आसा सामकें कितें करपाचें मागीर हय जाल्यार धंदो बंद करून बसपाचें पडलें ना मागीर आमकां हय सामकें आनी पण तसो बी खंय म्हणून भरता आमचें पोट दंदो आसतना हय पोवया तर चल मेळया एक दीस हय हय पोवपाचें चल तर बाय बाय बाय बाय